جی ہاں مجھے تو نل کا پانی ملتا ہے لیکن میں ایک دن اپنے پاپا کے ساتھ گاؤں گیا تھا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک بہت لمبی لائن لگی ہے ایک ٹینک کے سامنے جو کہ سرکاری ٹینک تھا پانی کا میں نے وہاں پر دیکھا لوگوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بالٹیاں ہیں ان ان لوگوں کو نل کا پانی نہیں مل پاتا ایسا کیوں کیونکہ بہت لوگ ہیں جو پانی کو بہت خرچ کرتے ہیں میں ایک صلاح دوں گا کہ پانی کو کم سے کم یوز کریں برش کرتے وقت ٹنکی کو بند کریں نہاتے وقت آپ بالٹی اور مگے سے نہائیں نہ کہ شاور سے نہائیں اور پانی کو زیادہ سے زیادہ بچائیں واٹر ہارویسٹنگ کریں اپنے چھت پہ ایک ٹینک لگا دیں جو جو یہ کر سکتا ہے میں اس کے بارے میں بول رہا ہوں اپنے گھر پہ ایک ٹینک لگا دے اور وہاں پہ بارش کا پانی کلکٹ کریں اور اس سے بہت ہیلپ ہوتی ہے اور جو آپ لوگ سمرسیبل لگاتے ہیں اس سے دور رہیں یہ گراؤنڈ واٹر کو بہت ختم کر دیتا ہے نل کا پانی بہت امپارٹنٹ ہے غریبوں کے لیے بھی اور سب کے لیے میں ایک اس کی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا میں سب کی بات کر رہا ہوں نل کا پانی بہت ضروری ہے کیونکہ روز مرّہ کے کاموں کاموں میں بہت کام آتا ہے برتن دھونے نہانا بہت چیزیں ہیں اگر آپ اسے ایسے ہی ویسٹ کر دیں گے تو باقی لوگ کہاں پر کہاں سے کریں گے یہ سب چیزیں میں آپ کو ایک ہی صلاح دیتا ہوں کہ نل کا پانی بچائیں زیادہ ویسٹ نہ کریں جو بھی کام کر رہے ہیں آپ لمیٹڈ پانی سے کریں تا کہ اوروں کو بھی نل کے پانی کی سودھا مل سکے کیونکہ گراؤنڈ واٹر کا لیول بہت نیچے گھٹتا جا رہا ہے میں آپ سے یہ بولوں گا کہ سمرسیبل کم سے کم لگائیں